हमरा सभके घरमे जेना तेना अपन अथी करै छी हमरा एक टा टी भी यए एक टा मशीन यए मिक्सर मशीनसभ हमसभ नहि राखै छी एहि दुआरे हमसभ गरीब लोक छी चुल्हिपर खाना बना कऽ चूल्हापर अपन खाइ छी जलावनके साथ रहै छी हमसभ जारनि काठी अपन ओहीपर खाना बनाए कऽ हमसभ गुजर बसर करै छी अपन सरका सरकारके कोनो हमरा सभकेँ नहि यए अथी बस बाल बच्चा सभकेँ लए कऽ अपन खुश रहै छी टी भी अपन देखैत रहै छी घरमे अपन मोबाइल देखैत रहै छी घरमे हमरा सभ तऽ कतहु नहि जाइ छी बाहर भीतर हमसभ घरेलू अपन काम धन्धामे जे व्यस्त रहै छी हर घड़ी तऽ एहि लेल हमसभ गरीब छी अपन गुजर बसर करै छी तबियत खराब भए जाइए तऽ गाम घरसँ दवा दबाइ सुइआ हमसभ अपन करै छी जे होइए जे यए टूटल भाङ्गल अपन घरमे गुजर बसर करै छी जेना तेना अपन हमसभ नहि जाइ छी कतहु गरीब लोक छी हमसभ अपन अपना मिथिलामे अपन घरमे अपन रहि कऽ अपन जेना तेना गुजर बसर सम्हारै छी दू टा धियापुताकेँ लए कऽ अपन सभचीज करैत हुए बाल बच्चाकेँ देखते हुए अपन रहै छी घरमे अपन बैसल रहै छी गारजनसभ बाहर कमाबैए नौकरी चाकरी बाल बच्चा सभकेँ नहि यए घरमे सभ जे यए पढ़ल लिखल सभ बैसल यए अपन कमाबैए बाहर भीतर अपन रहै छी घरमे गुजर बसर करै छी जएह भेटैए उएहीमे अपन खुश छी हँ सरकारक तरफसँ हमरा सभकेँ कोनो लाभ नहि भेटल यए नहि घर यए नहि दुआर भे घर तर किछु नहि देलक यए हमरा सभ अपन अपन कमाबै छी खाइ छी हमरा सभ बढ़िआँसँ रहै छी आओर हँ हे लिअ सुनू